पंज मई उणिवीह सौ असी पंदरहां सेप्टेंबर ॿ हज़ार तेरहां ॿ नवंबर ॿ हज़ार अरड़हां सत जनवरी ॿ हज़ार चोॾहां अठ दिसंबर ॿ हज़ार एक्वीह